अपने बच्चों को पोलियो पिलाना चाहिए पोलियो पिलाने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं पोलियो अगर अपने बच्चों को नहीं पिलाओगे तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं अगर बच्चा पोलियो पीया है तो वह स्वस्थ रहेगा अगर नहीं पिलवाओगे तो उनके उनके पैर अपा पैर अपाहिज हो जाएगा एक बात एक बार की बात है हमारी बड़ी भाभी का लड़का था वो अपने बच्चों उनको नहीं पता था उनको अपने बच्चों को पोलियो नहीं पिलाईं तो उनके बच्चों का पैर टेढ़ा हो गया फिर दो और बच्चे थे उनको पिलाईं तो वो स्वस्थ हैं वो लोग बहुत अच्छे है स्वस्थ हैं उनका पैर हाथ सब सही है वो लोग स्वस्थ हैं बच्चों को पोलियो पिलाने से अगर आपके घर में चाची हैं भाबी हैं आपको पता है पंचायत भवन या सरकारी स्कूलों में पोलियो पिलाया जा रहा है तो आप अपने घरे आ कर अपनी चाची भाभी लोग से बता दीजिए कि वहाँ पोलियो पिलाया जा रहा है और बच्चों को ले कर जाइए पिलवा दीजिए अगर बता दोगे तो आपके घर के बच्चे सारे जो हैं पी लेंगे अगर नहीं पी पाएँ तो आपके घर के बच्चे स्वस्थ नहीं रहेंगे अगर पिलवा दें आज कल तो सिस्टर लोग जो कहते हैं पोलियो पिलाने वाली दीदी भाभी जो आती हैं घर पर ही आ जाती हैं पिलाने के लिए तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो पिलवाइए